प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय एक वैज्ञानिक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे कि वह एक किसी भी वस्तु का निर्माण कर रहा है यानि कार या मोबाइल का बनावट कर रहा है उसमें उसको जैसे कि पैसों की कमी या तो सामान की कमी इत्यादि की कमी होने पर उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और भी ऐसी चीजें हैं जो एक वैज्ञानिक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे एक वैज्ञानिक ने किसी भी साधन का निर्माण किया है उसमें पेट्रोल की खपत होने पर उस उस चीज को अच्छे से देख करके उस पेट्रोल की खपत कम करने के लिए और उस तरीके से निर्माण करता है और जैसे कि वह बन जाता है उसके बाद हम उस कार या मोबाइल का उपयोग करके अपने सुविधाओं को अच्छे करते हैं जैसे कि किसी कार का निर्माण अगर होता है तो हम किसी अपने यातयात के साधन के लिए उस कार का उपयोग करते हैं और फ़ोन का निर्माण हो गया तो उस फ़ोन से हम किसी भी इंसान से सामने वाले या दूर में किसी से बातचीत कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए